हेलो की एखन खानासभ बनैत छै अहाँके भऽ गेलै खानासभ दालि भात सब्जी हँ हँ ईसभ ईसभ तऽ बनबैयोमे नीक लागैत छै सभकेँ खाइयोमे नीक लागल हँ हँ नीक लागैत छै जे परोड़ आलूके तरुआसभ सब्जीसभ खाना बनबैयोमे सब्जीमे आलू कोबीके सब्जी कटहलके सब्जी आलू परवलके सब्जी ईसभ हमरा नीक लगैए अहाँकेँ कीसभ नीक लगैए हँ हँ ई सब्जीसभ तऽ नीके लगैत छै

माँछ हँ ईसभ कनि मनि खाइत छी ओतेक नहि माँछ भेल बड़का माँछ कनि खेलहुँ छोटका कनि ज्यादातर खेलहुँ हँ अहाँकेँ नहि नीक लगैए नहि खाइत छी बड़का ईसभ खाइत छियै हमरासभकेँ ज्यादातर छोटकी छोटका ओना छोटको नीक लागल लेकिन ज्यादा बड़को आयल बड़को नीक लागल हँ हँ हँ ई बड़ बड़को माँछ नीक होइत छै छोटको ओना नीक होइत छै ओतेक खराब नहि होइत छै हँ हँ बड़ छोटकोमे भऽ जाइत छै छोटका बहुत लोककेँ पसन्द नहि आयल छोट हँ हँ हँ सभके ठीक छै ठीक छै तऽ राखैत छी काम करैत छी ठीक छै